दाव बेमार दाव बेमार जायोब्ला जोङो दाव बेमार जायोब्ला जोङो मुलि बायदिसिना बाहायनांगौ जायो बिब्दिनो गोखै गोलाफोरखौबो दौनांगौ जायो बेमार जायैनि थाखाय रैखा खालानो मुलि दौनायानो जोंनि रैखाथि दाउखौ जोङो दाउखौ जोङो फिसिनानै गोबां खरसा खामायनो हायो बेनिखायनो जों दाउखौ गोबां मानसियानो फिसिनाय जायो दाउआ बेमार जायोब्ला जोङो हरखाबै मोनथिस्लाबनो मोनाबा मा जानानै मा थैखो होन मोनथिया मोनाबा जोङो डाक्टरनाव थांनानै मुलि लायनाय जायो आरो लोगोसे मुलि लायनो हास्लाबाबा न' खाथिनि मादै आदा बाजैमोननाव सोंनानै मा मा होनांगौ मा मानांगौ जोङो बेखौ सोंनानै लानानै जोङो जोंनि दावखौ रैखा खालामनो थाखाय मा बेसाद होयो बेखौ जोङो सोंनानै लानानै होनाय जायो दावखौ फिसिनानै जों फाननानै गोबांफोर रां खामायनो हायो फैसा गैयै समावबो जों खरसा जानो मोनो दावखौ जोङो दोननो थाखाय गन्द्रा बायदिसिना गोबां साखोन सिखोनै लाखिनांगौ जायो दावखौ जोङो गुबुननिफ्राय गुबुनाव थांनानै बेमार जानायखौ जादेरना फैब्लानो जोंनि दाउआ बेमार जानो गोरलै मोनो बेनिखायनो जों जादेरनानै जों जानाय बेसादखौ गारदेरनानै होयोब्ला नि मोजां मोजां गोथां दावआ जादेरनो मोनोब्लानो बेमार सन्देरनाय जायो